गोंयांत तीन भाशेचे क्लायमॅटीक कंडीशन आसात जुनान पसून सुरवात जाता पावसाळो जून जुलाय ऑगस्ट सेप्टेंबर मेरेन पावस चालूच आसता सो ह्या दिसांनी लोक सगळे शेतां लावपाक सुरवात करतात आनी पावस इतलो पडटा की भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक फुटबॉल खेळपाची खूब आवड आसता पावसांत भिजून सगळीं भुरगीं फुटबॉल खेळटा आनी ह्या दिसांनी सगळो क्रिकेट बेडमिंटन हॉकी हे सगळे खेळ बंद आसता कित्याक ग्रावंड बी सगळे ओले जाल्ले आसता तेका ताका लागून पावसाळो पावसाळ्यांत फुटबॉल खेळपाक भुरग्यांक खूब आवडटा आनी मागीर सुरवात जाता थंडेचो सिझन तो जावून आहा ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जेनवरी पसून खूब थंडी आसता सगळे शेतकारी वाऱ्या लावपाक त्याच हितून सगळे शेतकार त्या दिसांनी वाऱ्या लायतात आनी चडशे पर्यटक गोंयांत येवपाक मजा करपाक ह्या दिसांनीच येतात कित्याक जे डिसेंबर म्हटल्यार न्यू इयर आसता तेन्ना तांकां खूब मजा येता आनी थंडेचो सिझन म्हणल्यार अशी थंडी आसता की सकाळ फुडें संक उठल्या उपरांत सगळें धुकेंच धुकें आसता आनी कांयच दिश्टी पडना मागीर जसो जसो फेब्ररी येता तशी गर्मी स्टार्ट जाता फेब्रुवरी मार्च एप्रील मे खूब सारकी खूब हिस्पा भायर गर्मी आसता गोंयांत सगळे लोक बिचांचेर बीन वचपाक त्या टायमार पळयता कित्याक घरा कडेन रावल्यार खूब गर्मी आसता आनी एक तर गर्मेन रावंक जायना आनी गर्मेच्या दिसांनी भुरग्यांक दोन म्हयने सुटी आसता कित्याक हिस्पा भायर गर्मी आसता गोंयांत आतां आमी गोंयचेंच सोडलें तरी विदेशांत वेगळ्यावेगळ्या स्टॅटिनीं खुबशे क्लायमॅटीक कंडीशन आसात आतां आमी केरला वचत जाल्यार थंयसर रखरखीत वोत आसता सारकेंच आनी मदींच पावस येता तांकां थंडी अशी मेळच ना सारकी तर मातसो पावस आसता ना जाल्यार रखरखीत वत आसता तशेंच आमी देल्ली गेले जाल्यार थंयसर वत आनी थंडी खूब तांकां थंयसर पावस बी चडसो कांय लागना पडल्यार मातसो तशेंच आमी वयर जम्मू कश्मीर नोर्थ इस्ट सायडीन गेले जाल्यार थंयसर आयस स्नो फॉल बीन पडटा तशेंच तांकां चड पावस मेळना आनी चड ते थंडेनूच जी जियेता सगळी लायफ आपली थंडेनूच आसता तांची सो अशे करून सगळे देशांत हे सगळे क्लायमॅटीक कंडीशन वांटिल्ले आसा बट आमकां गोंयकारांक हे तिनूय पळोवपाक मेळटा गर्मी थंडी पावस हो सगळो आमकां आनंद मेळटा गोंयां तशें ह्या देश देशांत सगळ्यांक पळोवपाक मेळना